کہا جاتا ہے کہ بچے یا کسی انسان کی مجموعی نشو و نما کے لیے دماغ اور جسم کا تندرست ہونا بہت ضروری ہے کھیلنے سے ہمارا جسم اور دماغ تندرست رہتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تندرست رہنے کے لیے باقاعدگی سے کھیلتے ہیں اور کئی لوگ کھیلوں کی دنیا میں ہی اپنی قابلیت کو ثابت کر کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں پڑھائی اور دیگر کاموں کی طرح کھیلوں کی اہمیت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جہاں تک میرے پسندیدہ کھیل کے تعلق ہے تو میں کرکٹ اور فٹ بال جیسے بہت سارے کھیل کھیلتا ہوں لیکن میرا سب سے پسندیدہ کھیل ہاکی ہے ہاکی ایک ایسا کھیل ہے جسے بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں اس کھیل کو کھیلنے کے لیے کافی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ کھیل میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک میدان میں کھیلتا ہوں مجھے ہاکی کھیلنے کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پر ہاکی میچ بھی دیکھنا پسند ہے یہ کھیل گھاس کے میدان میں کھیلا جاتا ہے ہاکی کا کھیل دو ٹیموں پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر ٹیم گیارہ کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے کھیل کا آغاز دو الگ الگ ٹیموں کے کپتانوں کے درمیان ٹاس سے ہوتا ہے کھلاڑی گول کرنے کے لیے جذبے سے کھیلتے ہیں دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف گول کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ کھیل کے اختتام پر جیت سکیں گول کیپر کے علاوہ باقی کھلاڑی گیند کو ہاتھ یا ٹانگوں سے نہیں چھو سکتے بلکہ صرف اپنی ہاکی کے ذریعے چھو سکتے ہیں ہاکی ایک انٹرنیششنل کھیل ہے اور پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے اور یہ ہندوستان کا قومی کھیل بھی ہے ہمارے ملک میں ہاکی کے بہت سے بہترین کھلاڑی موجود ہیں اور ہمارے ملک کی ہاکی ٹیم کئی جگہوں پر مقابلے میں بھی جاتی رہتی ہے